आसामनि गुबुन गुबुन ओनसोलनि गेजेराव गाहाय हारिमुवारि फारागथिफोरा जाबाय बेबायदिनो खि जोंनि आसामावथ' बेरात गोबां आलदा आलदा जाथिफोर दं होन्नानै जों बुंजायो आरो दंखायोबो आरो बेनि गेजेरावनो जेरैहाय जोंनि जाथि बर' ओमफ्राय एसामिस दङ नेपालि राभा गार' बेबायदिनो बायदि बायदि गोबां भाषा रालायग्रा गोबां जाथिफोर दङ बिसोरोनि गावबा गाव अन काल्चार थायो गावबा गाव फुद हेबिट्स थायो गावबा गाव दामनाय देनाय मोसानाय न' लुनाय स्टाइल बेबायदि गोबां आलदा आलदा बेलेक बेलेक थायो आरो दा बेनि गेजेरावनो जोंनि बर'फोरनिया जानायफ्रा जामुंफ्रा बेबायदिनो आलदा बेलेक जायो जेरै अनला नार्जि अमा नाफाम अन्थाय बाजाब थालिर फस्ला बायदि बायदि जों बेबादिनो जों गोबां बुस्तुफोर जायो आरो थ' बेनि गेजेरावहाय आलदा जाथिफ्रा बेफोरखौ जायाबो जानो हागौ आरो मोनजाबा जागोनबो जानो हागौ खिन्तुबा बिसोरो जोंनि बायदि लाइक गावबा गाव अन ट्रेडिसन बेबायदि खालामनो हाया रोङा नालाय रोङाखौनो होनजायो आरो जोंनि बिदिनो मोसानाय दामनाय देनाय बेफोरावहाय मोसानायफ्रावहाय जेरैहाइ बारदै सिख्ला बागुरुम्बा दाहाल थुंग्रि मोसानाय दावस्रि देलाय बिदिनो गोबां रोखोम रोखोमनि मोसानाय बिदि दङ आरो मा होनोमोनलाय दामनाय देनाय बेफोरावहाय खुगा मेथाय ओमफ्राय बैसागु मेथाय बेफोरनो गोबां दं आरो जोंनि न' लुनाय बेबायदि न' लुनायनि माखासे स्टाइल नियम खान्थिफोर माखासे बिलिभ बेफोर दङ आरो जेरैहाय साहाथिंजायहाय न'मा न' लुनाय ओमफ्रायहाय सा सान्जा बेबादि बाख्रि खालायनाय आरो खोलाथिंजायहाय ओंखाम संग्रा बिदि न' लुनाय आरो सोनाबहाथिं लागै देरा नङाबाबो माबा मोनसे गलिफोर लुनाय बेफोरनो जोंनि माखासे डिफारेन्टसेस आरो बेबायदि जोंनि मा होनोमोनलाय गुबुन गुबुन हारिनि गेजेरावहाय बेबायदि जानाय बेबायदिया